हल्लो भैया ओला कैब से बात हो रही है मैं भैया घनश्याम बात कर रहा हूँ भैया एक कैब बुक करनी थी और मुझे मेरे परिवार के साथ आप ही के क्षेत्र में थोड़ा घूमने जाना था भैया ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुर जाएंगे कलियासोत डैम केरवा डैम और फिर वहाँ से हम पीपल्स मॉल भी जा सकते हैं

ये ज़्यादा कोई बड़ी यात्रा नहीं करेंगे सिर्फ़ छोटी ही यात्रा है इन में हम लोग सिर्फ़ चार लोग ही रहेंगे भैया हाँ हाँ भैया कितना कुछ आपका ख़र्चा आ जाएगा नहीं नहीं भैया भैया ढाई सौ रुपये पर घंटे के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है भैया थोड़ा आप थोड़ा तो आप अगर कम कर सको तो फिर भी एक सौ अस्सी दो सौ आप कर सकते हैं क्योंकि हम लोग चार ही लोग हैं और अभी अभी फिलहाल भोपाल में नए भी है तो थोड़ा समझिए फिर आप जी हाँ ठीक है ठीक है ऐसा कर लेते हैं आप दो सौ कर लीजिए दो सौ में दो सौ रुपये घंटे के हिसाब से आप कैब बुक कर लीजिए जितने भी घंटे होंगे हम उसके हिसाब से आपको पे कर देंगे

तो भैया हम कल सुबह निकलेंगे वैसे कल सुबह नौ बजे तो भैया आप एड्रेस लिख लीजिए एड्रेस पे आप आ जाइएगा ई फोर सेक्टर सी रचना नगर भोपाल हाँ भैया भैया आप इसी एड्रेस पर ही आ जाइएगा भैया नौ बजे भैया थोड़ा टाइम पर आ जाइए क्योंकि हम लोग चाहते कि थोड़ा टाइम से निकलें और टाइम पर वापस भी आ जाएं ओके ठीक है धन्यवाद भैया